ہمارے باورچی خانے میں بجلی كے آلات جیسے مكسر گرینڈر گیس سلینڈر اون انڈیكشن وغیرہ موجود ہیں اور كیونكہ پہلے كے دور میں یہ تمام بجلی كے آلات مكسر گرائنڈر گیس سلینڈر اون اور دوسرے آلات نہیں ہوتے تھے جو لوگ باورچی خانوں میں مٹی كے چولہے پر كھانا پكاتے تھے آٹا مٹی كی چكیوں میں پیستے تھے تو اس وقت ان چیزوں میں چولہے پر مٹی كے چولہوں پر كھانے پكانے میں وقت لگتا تھا اور مٹی كی چكی جو ہر گھر میں موجود ہوتی تھی اور لوگ اسے خود استعمال كرتے تھے اس كو پیسنے میں بھی وقت لگتا تھا اور جو بجلی كے آلات آنے سے اس پہلے كے زمانے میں اور اب كے زمانے میں كافی تبدیلی آئی وقت كی كمی كو پورا كرتا ہے كم وقت میں زیادہ كام ہو جاتا ہے مكسر مشین تمام چیزوں كو پیس دیتی ہے پہلے كے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا مسالے وغیرہ جو ہوتے تھے وہ سل پتھر پر پیسے جاتے تھے اور سب كے لیے الگ الگ پسائی ہوتی تھی لیكن مكسر نے ان تمام كاموں كو آسان كر دیا ساری چیزیں ایک ہی ڈبے میں پیسی جا سكتی ہیں اسی طرح گرینڈر اور گیس سلینڈر كا استعمال گیس سلینڈر كے استعمال میں بہت آسانی ہوئی لوگ چولہے میں پہلے لكڑیاں بین كے لے كے آتے تھے اور اس میں آگ لگا كر كافی ٹائم تک كھانا کنتا تھا كافی وقت لگتا تھا اس میں اسی طریقے سے اون اور دوسری چیزیں ہیں جو اب كے حالات اور پہلے كے حالات میں كافی تبدیلی پیدا كرتے ہیں